جہاں تک کنویں سے پانی نکالنے کا سوال ہے تو قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس بالٹی ہوا کرتی تھیں لوگوں کے پاس برتن ہوا کرتے تھے جس سے وہ رسی کے سہارے سے کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے زمانے نے ترقی کی زمانہ ترقی یافتہ ہونے لگا لوگوں نے نئی نئی مشینیں ایجاد کر دیں اسی میں سے ایک برقی موٹر کا بھی استعمال کیا جانے لگا لوگوں نے کنویں سے پانی نکالنے کا آسان سے آسان راستہ ڈھونڈھا تا کہ ہم لوگوں کو جو پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی میں اس کمی کو پورا کیا جا سکے اس کمی کو دور کیا جا سکے اس لیے اس برقی موٹر کا استعمال کیا جانا کیا جانے لگا لوگوں کو یہ کافی پسند آیا اور آج کے ٹائم پر کسی بھی کنویں کو کنویں سے پانی نکالنا بہت آسان ہو گیا ہے ایک برقی موٹر کے ذریعے سے برقی موٹر کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک موٹر کے ذریعے سے ایک پائپ کے ذریعے سے کنویں سے پانی کنویں یا زمین کے اندر سے پانی نکال لیا جاتا ہے